जैसे आम हुआ कटहल हुआ नर्सरी से लाते हैं उसको रोपते हैं पानी पटाते हैं खाद ऊ द डालते हैं

जैसे केला हुआ पपीते के पेड़ हुआ यह सब नर्सारिए से लाते हैं उसको रोपते हैं पानी पटाते हैं खाद भी डालते हैं उसके बाद दवाई ववाई कीटनाशक और वह सब डालते हैं जैसे कीड़ा कीड़ा भी ऐसा इसमें पेड़ के नीचे ना लगे उसके बाद होता है तो एक आद दाफ़ह उसमें जड़ में चूना भी लगाते हैं जिससे पिल्लू गजरा वाला नहीं लगे उसके बाद फिर बड़ा होता है तो बतिया गिरता है बतिया गिरता हैं उसमें दावाई मारते हैं चूनवाला कोई उसका ख़ुद ही नाशक लग जाता है जिसको इस्प्रे भी करते हैं इसी लिए इसे उसको कीड़ा उस पर नहीं लगेगा पौधा अच्छा रहे उसमें बतिया स्वस्थ निकले स्वस्थ निकलने पर फल बड़ा होता है तो देखने में अच्छा लगता हैं जैसे कटहल हुआ कटहल को नर्सरी से भी हम लाते हैं नर्सरी से लाते हैं तो अच्छा वाला होता है तो लाते है जैसे आम का बग़ीचा लाए तो कभी कभी नर्सरी से भी लाते हैं कभी कभी ऐसा होता है जो वह आम लोग खाते हैं आम उसमें से आँठी निकलता है उस मिट्टी को मिट्टी ताले गाड़ देते हैं गाड़ने के बाद भी वे भी पेड़ स्वस्थ निकलता हैं उसको देखभाल भी अच्छे ढंग से करते हैं उसको बाद जम गया तो उसको नी उखाड़ के दूसरे जगह पर अच्छा जगह जिसमें है पाँच फीट की दूरी के अंदाज़ से उसको रोप देते हैं रोपने के बाद भी उसको देख रेख करना पड़ता हैं उसको होता है तो कभी कभी उसमें कीटनाशक भी ज़मीन के नीचे डालते हैं जैसे उसमें चींटी भी नहीं लगे उसमें ना गाजरा पिल्लू लगे उसको बढ़िया से घेर घार देते हैं जिससे हवा के दौरान गिरे नहीं मिट्टी से थोड़ा ऊँचा कर देते हैं पौधा मज़बूत रहे आँधी पानी में जैसे झुके नहीं अच्छा पेड़ होता हैं तो पेड़ मोटा हो जाता है तो आँधी के अपना प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिए उसे मिट्टी से चारों तरफ़ से इतना ऊँचा कर देते हैं इसलिए इसे उसको शोर है तो वह नीचे तक चल जाता है मिट्टी से ऊँचा रहता है आप उसको बाद में मच्छर आता है उसमें दवाई मारते हैं दो दो दवाई मरते हुए उसको छोटा छोटा टिकोला बनता हैं तो फिर दवाई मारते हैं जिससे कोई उसमें बीमारी ना लगे तो उसके बाद ऐसे दवाई मारते हुए बाद में फल तैयार होता है तो फल को तोड़ा जाता है